जोङो बागान हिसाबै न'आवहाय जों गायनानै लायो गय बागान आरो जाग्रा फिथाइ हिसाबै खमला सफारि खारजि लिसु आनारस बेफोराव जोंहा गोबां बिबांनि हासार नांगौ जायो मानोना बै जिथु जों न'आवनो फिसिनानै दोननाय मोसौ बै मोसौनि जिथु खि बे खिनाया जोंहा बेयो अर्गेनिक हासार हिसाबै जों बेखौ बाहायनो हायो लोगोसे जों सोरखारि बिफाननिफ्राय जों बाहायनो हायो इउरिया पथास माथि सार बेफोरखौ जों बाहायो माखासे जाग्रा फिथाइफ्राव जों बैफोरबायदि जिथु गोबोरखि अर्गेनिक हासार बेफोरखौ जों बाहायनो हायोब्ला जोंहा माखासे जाग्रा फिथाइफोरनि सेहेरा बा बिसोरनि जिथु फिथाइ थाइनाय फलाफल बेफोरो माने मोजांनिफ्राय मोजांसिनाव जायो आरो लोगोसे बै बिफांनि सेहेराफ्राबो गोथां बा सोमखोर महरै साबसिन महर लायो बेनि थाखायनो जोंना बागानाव माखासे हासारनि गोनांथि जायो दा जों बैफोर हासारखौ बाहानो हायोबासो जोंनि गय अनारस लिसु खमला आरो जों खान्थाल बेफोरआवबो जों बाहायजोबनो हायोब्ला बा होजोबोब्ला जोंनि बै बिफांफोरनि जों जिथु फिथाइ बे फिथाइखौ जोङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन जों मोननो हायो दा बेनिखायनो जों बैफोर हासारखौबो जों बाहायनानै होलायोबा बा होजोबलायनो हायोबा जों बेफोरनि फिथाइ थाइनायनि मुलाम्फाखौ जों मोजांनिफ्राय मोजांसिन साबसिनाव जों मोननो हागोन आं आरोबाव माखासे जोंहा बारि बागानाव दैनि गोनांथि जायो बे दैफोरखौ होनानै बिफांफोरखौ जुदि थाजिम लाखिनो हायोब्ला बैसोरनि फिथाइ थाइनायनि मुलाम्फाखौबो जों मोजांनिफ्राय मोजांसिन बा साबसिन जों मोननो हायो